जोंनि फिसा फिसौखौ जों आबार गैयैआव बिमा बिफा जानानै माब्रै फोरोंलांनांगौ माबोरै मा थिनलांनांगौ जों फोरोंनाय जायो जोंनि गथ'फोरखौ फिसाफोरखौ मानो होमबा बारियाव बिबार गायनाय आबार खालामनाय गासैयावबो बिमा आरो फिफा फोरोङाबा फिसाफ्रा रोङा बेनिखायनो सिगाङावनो बिमा फिफाफ्रा फोरोंनांगौ जायो जोंनि फिसाफ्रा बिमा बिफा फोरोंबासो गासैयावबो सोलोंनो हायो आरो रोङो दा जोङो बे बारियाव आबार खालामनाया मा मा खालामनांगौ आलु फान्थाव गाइनायाव गाइनांगौब्ला हालेवनांगौ नांगाल जुंगाल नांगौ मोसौ नांगौ बे मोसौ मोनबासो हालेवनोबो हायो मोसौजोंसो हालेवो नांगाल जुंगाल गासैखौबो ज'मा जगार खालामनानैसो हालेवो ओमफ्राय जों हाया मोनोबा आबार गाइनो थाखाय जों फिसाफोरखौ थिन्नांगौ आलु गाइनाय फान्थाव गाइनाय कफि गाइनाय गासै नांगौफोरखौ जोंनि जानो नांगौफोरखौ मैगं थाइगं गासैयावबो आबार खालामनो रोङैखौ रोंहोनाया जों बिमा बिफानि दायथ' बेनिखायनो जोङो बिमा बिफा जानानै फिसाफोरखौ फोरोंलांनांगौ थिनलांनांगौ मा बायदि गायो मा बादि फोयो माबादि एवो बेखौ फिसाफ्रा रोङा रोङै समाव बिमा आरो फिफाया बिमाफ्रा बेबायदि गाइनांगौ होन्नानै फोरोंलांनांगौ जायो अब्लासो जों आबारखौ मोजां मावब्लासो बे आबारनि फिथाइखौ मोनगोन लासआव जों बे आबार मोनब्ला बेखौनो फान्नानै जों जोंनि नखर खुंलांनायाव गरसे गरनै थाइसे थाइनै जोंनि आखायाव थाफा फैसा फैयो बेनिखायनो आं लुबैयो जोंनि फिसा फिसौआ गाइनांगौ फुनांगौ फोरोंनायखौ गासैखौबो लानांगौ होन्नानै आङो बुंलाङो फिसाफ्रा जोंना रोङा राया माब्रै गाइनांगौ मारै फुनांगौ फिसाफ्रा रोङाखै बेनिखायनो जों बिमा जानानै बे बारियाव आबार खालामनाय मानाय बिफां लाइफां गाइनाय मैगं थाइगं खुबैनायखौ जों गासैखौबो फोरोंलांनांगौ जायो फोरोंलांबासो जोंनि फिसाफ्रा रोङो रोंनानै गावसिनि उन जोलैयाव संसार जानाय समाव गावसोरखौ रोंखा राखा थायोबा मावनानै जानो थाखाय राफुंसार जायो बोलो गोरा जायो बेनिखायनो जों फोरोङो जोंनि फोरोंनायखौ खोनासङो आरो मावलांगोन सेस्था खालामलांगोन जोंनि फिसाफ्रा गावसिनि उनफ्राव संसार जानाय समफ्राव मावनानै जानो आबार गाइनो दंफां गाइनो मैगं थाइगं बाय गाइनो सोलोंखानानै लायोबा रोंखायोबा गावसिनि संसार जानायावबो गासैखौबो हाजोबगोन आरो रोंलांजोबगोन